हेलो अपन तऽ ठीके छै अहाँ अपन बताउ बढ़िआँ छी ने हाँ सभ तऽ बढ़िआँ चलि रहल छै अपन बताउ दरभंगा जिलामे आओर बढ़िआँ पढ़ाइसभ चलि रहल छै कि नहि हमरा सभकेँ ज्यादातर तऽ इमहर भोजपुरी बोलल जाइ छै हिन्दी आओर मैथिलिए बोलल जाइ छै मगर मैथिली थोड़ा कनि कम बोलल जाइ छै ओना मैथिली सुनैमे बढ़िआँ लगै छै अहाँसभकेँ कोन भाषा बोलल जाइए हम हँ मैथिली भाषा सुनैओमे बढ़िआँ लगै छै आवाजो मैथिलीमे बढ़िआँ लगै छै हमरा ज्यादातर तऽ भोजपुरिए बोलै छै लोकसभ हँ दरभंगा तऽ मैथलिए छै मैथिलिए ओतय जे छै मगर वैशाली जिलामे तऽ ज्यादातर तऽ भोजपुरिए लोक बोलै छै भोजपुरिए भोजपुरिएमे सभ बात करै छै कोनो कतहु कतहु सुनै लेल मैथिली मिलै छै हमरासभकेँ मैथिलिए अच्छा भाषा जे छै सुनैओमे बढ़िआँ लगैत रहै छै हमरा इधर जन्मेसँ भोजपुरी सिखाओल जाइ छै भोपुरिओमे सभचीज बोलल जाइ छै ताहि दुआरे हमरा इधर इमहर प्रचलन भोजपुरी भाषाके बेशी छै लोक ज्यादातर भोजपुरिए बोलै छै किएकि भोजपुरी लोककेँ सुविधा होइ छै बोलैमे मैथिलीमे कनि बोलैमे दिकक्त होइ छै कतहु कतहु म मैथिली बाजै छै लोकसभ हँ अहाँ सभकेँ जन्मेमे सिखायल जन्म लैतेमे अहाँ सभके बच्चाकेँ सिखायल जाइ छै ने मैथलिओ बोले ताहि दुआरे तऽ तऽ नहि नहि हमरा इमहर भोजपुरी सभ ज्यादातर तऽ भोजपुरिए बोलै छै भोजपुरी भाषो आसान बोलैमे लागै छै इमहर गानोसभ बहुत बढ़िआँ यए भोजपुरीमे निकलै छै हिनकर बहुत भोजपुरी फिल्म देखै लेल मिललैहँ बिहारमे बढ़िआँ आओर बताउ पढ़ाइ सभ लिखाइ सभ बढ़िआँ चलैए ने ठीक छै ठीक